अगर मैं अपनी नौकरी और कैरियर की संबध की भविष्य की बात करूँ तो मुझे कौन सी नौकरी या कैरियर नौकरी मुझे नहीं चाहिए तो मुझे लगता है अगर मैं व्यवसाय करूँ तो मुझे मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मतलब में व्यवसाय ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है और में ओ करने के लिए मेरा मन है और ओ मैं करूँगी